आसामनि बयनिख्रुइबो गोनांसिन दोरोङारि हारिमु होन्नानै बुङोब्ला जोङो आसामनि गेजेरावनो बर' हारिमुखौ मख'नो हायो

बर' हारिमुनि गुबै दारोङारि हारिमुवा जाहैबाय गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ फोर्बो मोसानाय बैसागु मोसानाय बैराथि मोसानाय बायदि बायदि बेफोर आसामावनो बयनिख्रुइबो गिबिसिन हारिमु आरो बे हारिमुवा बर' हारिनि धोरोम आसार खान्थिजों गोरोबफ्लेनाय दारोङारि हारिमु होन्नानै बुङोब्ला जेरै बे हारिमुफोराव हारिमुवारि दामजु जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बाहायबोदों आरो दासिमबो बाहायबाय थागासिनो आरो इयुनावबो जों बाहायलांबाय थागोन जेरै खाम सिफुं सेर्जा जथा गंगोना बेफोरो जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि आंगो हारिमुवारि आरो दोरोङारि दामजु बेफोर दामजुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' हारिया जेब्ला आसामाव रायजो जाजेन्दों एबा आसामनि रायजो जानायनि सिगांबो जों जि जायगायाव दङमोन बै जायगायावबो जोङो बैफोर हारिमुवारि दामजुखौ जों बाहायबोदों आरो आसामाव फैनानै आसामनि हायाव रायजो जानानै जोङो बै समनिफ्राइनो जोङो बेफोर हारिमुनि दामजुफोरखौ बाहायबोदों दामबोदों रंजादों मोसादों बुंनो थाङोब्ला बर' हारिया आसामाव गिबिसिन फैजेननानै जेब्लानिफ्राय जोङो रायजो जादों बे समनिफ्रायनो जोङो बर' हारिमुखौ जोबोद गाजा गोमजायै गाब गोनां खालामबोदों आरो दासिमाव जोङो बैफोर हारिमुखौ लानानै फैदों आरो दा गोजौ थाखोसिम जोंनि दोरोङारि बर' हारिमुखौ जोङो मुलुग दरबाराव मिथिसार होनो हानायनि लामायाव फैगासिनो दं आरो लासैनो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि हारिमुवा आथिखालाव मुलुग दरबाराव थांनो बारा गोबाव गैला आसा खालामो बर' हारिमुवा बावैसो उनावनो बुहुमनि बिखायाव गुवार जायगा मोनहैगोन जोङो आनान गसाइनाव आर'ज गाबो आरो जोंनि बर' हारिनि जे दोरोङारि बे हारिमुवा बे बुहुमाव अरायबो थांनानै थागोनखौ आं मिजिं थियो